आज कल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एप जो है वह इंस्टाग्राम में इस समय है इंस्टाग्राम जो है वह एक सोशल मीडिया साइट है जिस पर लोग अपने दिनचर्या के बारे में डालते हैं अब स्टोरीस लगाते हैं जिससे कि और भी लोगों को बारे में पता चलता है अपने बारे में साथ ही साथ इंस्टाग्राम का रील्स है सेक्शन जो है वह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है इस समय पे रील्स रील्स जो है वह एक छोटा विडिओ बनाने का माध्यम है इसमें तरह तरह के आव आती हैं जिस तरह जिससे आपको कोई भी गाना लगा के अपनी शॉर्ट विडिओ बना कर डाल सकते हैं स्मार्ट फोन के काफ़ी सारे फायदे और नुकसान हैं स्मार्टफोन को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके फायदे ही फायदे हैं जैसे कि एक क्लिक में आप दुनिया भर का सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से और साथ ही साथ एक एक कॉल पे आप जबलपुर में बैठ कर बाहर कहीं पे फोन लगा सकते हैं जिससे कि समय की बहुत ज़्यादा बचत होती हैं साथ ही साथ पैसा भी बचता है इन स्मार्टफोन के मदद से आप घंटों का गणित जो है वह मिनटों में कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने साथियों को भी वह गणित समझा वह बता सकते हैं अगर आप कहीं पे जा नहीं पा रहे हैं और आपको वहाँ पे जाना है तो आप गूगल की मदद से वहाँ के बारे में सारी जानकारियाँ लगा सकते हैं ट्रेन के टिकिट से लेकर बस की टिकिट और साथ ही साथ फ्लाइट की टिकिट भी आप स्मार्टफोन की मदद से कर सकते हैं परन्तु स्मार्टफोन के नुकसान भी हैं स्मार्टफोन अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये आँखों को नुकसान पहुँचाता है और साथ ही साथ कम्र उम्र में यह गलत चीज़ों की तरफ आपको भेज सकता है स्मार्टफोन में जो है आप लोगों से बात कर सकते हैं चैट कर सकते हैं जिससे जिससे बहुत ज़्यादा समय जो है वो व्यर्थ होता हैं और साथ ही साथ इससे आप का पढ़ाई में मन नहीं लगता है खासकर का खास कर कि बच्चों का अगर आप स्मार्टफोन को एक जगह पे लेके बैठ जाएं तो आपके घंटे कब चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा इंस्टाग्राम के रील भी कुछ इसी तरह है अगर आप एक बार रील्स देखना चालू करते हैं तो बस आप फिर देखते ही रह जाते है उसे और कभी वह खत्म नहीं होता क्योंकि इंस्टाग्राम में लाखों रील्स से ज़्यादा रील्स हैं साथ ही साथ इंस्टा स्मार्टफोन जो है वह आपको दिमाग पर भी असर डलता है और यह आपके शारीरिक विकास में भी बाधाएं डालता है